جی مجھے ناول امراؤ جان ادا بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کتاب کو اس خوبی کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ کتاب پڑھتے ہی فوراً لکھنؤ کی پوری تہذیب نظر کے سامنے آنے لگتی ہے ادھر ادھر آپ کی نظر الفاظ پر پڑتی ہے اور ادھر پورا واقعہ پوری لکھنؤ کی تہذیب آنکھوں کے سامنے جھلکنے لگتی ہے اور ہم اس کتاب کی اس خوبصورتی کی وجہ سے ہم اس پر فلم بھی دیکھنا چاہتے ہیں